مولانا سید ابو الحسن علی ندوی وزیر اعلیٰ نتیش کمار بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی ڈاکٹر جاوید صاحب وزیر اعظم نریندر مودی